हलो सुरेश भईया अॼु सुबुह तव्हांखां ओला बुक कराई हमेशह तव्हांखां ई ओला बुक कराईंदा आहियूं मां तव्हांखे चयोमाव बि ड्राइवर गाॾी खे टेम सां मोकिले छॾियो भले कलाकु अॻु मूंखे टेशन ते विहण पोसाइ पर गाॾी लेट थी वञे त उहो न हले त पर तंहिं ड्राइवर थोरो लेट ई आयो भईया वरी पोइ हाणे चयोमाव हाणे असां लेट थी विया आहियूं भई कीअं तू पोहचाईंदे टेशन ते चयईं मां फास्ट गाॾी दौड़ाए करे मां तव्हांखे टाइम सां ट्रेन में पोहचाए छॾिंदोमाव पर अ सूरत में ट्राफ़िक ई अहिड़ी हूंदी आहे के असां टेम सां न पहुची सघिया आखिर असांजी ट्रेन मिस थी वई त हाणे त भई मूंखे छहनि टिकटनि जो लोस थी वियो मुंहिंजो मूंखे तव्हां पेसा भरे ॾिजो छो जो हाणे मूंखे हिक वरी ॿी ट्रेन जी टिकट कटाइणी पवंदी मां ऑनलाइन पेसा बि न ॾींदीमाव भईया मां टाइम जो बि नुक़सानु थियो ऐं मूंखे जंहिं फंक्शन में पोहचणो हुयो हुते बि मां न पहुची सघियमि